हँ एहिठाम छै की जे जेना दुर्गापूजा दीपावली होइ छै ई जन्माष्टमी कृष्णाष्टमी होइ छै सब होइ छै एहिसब मे अपना भरि चाहै छै हिन्दू के साथे मुसलमान सब जे हिनका सब संगे खूब दंगा करी आगे आगे आगे आगे ओ हमरा सबके भगवन के कहै छै की हिनकर भगवान अलग छनि हमर भगवान अलग अइ लेकिन हम ओहि भगवान मे शामिल होयब दंगा होइत रहै छै जेना भागलपुर मे दंगा भेल रहै अहुठाम जे छै से अपना भरि बहुत दंगा चाहै छै जे हम दंगा करी एहिमे पैसल रहै इनका सबके साथ मे लेकिन हिन्दू हिन्दू होइ छै मुसलमान मुसलमान होइ छै अपन धर्म के हिन्दू केना छोड़ि देतै ओहि लऽ कए लोक कतियाइत रहै छै लेकिन ओसब हर बखत दंगा चाहै छै जे दंगा करी जे हिनका हिन्दू के हमसब दबा कऽ राखी दबदबा कऽ राखी दबेने तऽ छैहे लेकिन तैयो हिन्दू अपन मोन प्रसन्न धर्म सँ हिन्दू धर्म सँ अपन बितल जा रहल छै लए कऽ होइ छै लेकिन मुसलमान सब जे छै से बहुत दंगा करै छै बहुत टॉर्चर करै छै जखन तखन चाहै छै जे हम हिन्दू के साथ बवाल करी बवाल करीते रहै छै लए क लेकिन हिन्दू सबके ओतबा धर्म छै ओहि धर्म सँ अखन तक उबरल रहै छै लए क लेकिन ओ बहुत दंगा करै छै जेना दीपावली भेल छठि भेल ओकरासबके दाहा छै त हमरासबके कोनो इन्ट्रेस्ट नहि अछि लेकिन हमरासबके दीपावली सँ दुर्गापूजा सँ मूर्तिये भसान मे दीपेवली मे छठि मे अपना भरि बम पटकलक फटक्का के बदला मे बम धऽ देलक कतौ किछो ने किछो करीते रहै छै तै लए कऽ हिन्दू त डराएल रहै छै हिन्दू पास तऽ किछु किछो किछो छैहे नहि एहि लए कऽ जे कोनो अथी रखै छै नहि हिन्दू तऽ अपन किछु रखबे ने करैया जे हम किछु करब झगड़ा दान करब से ओ तऽ चाहै छै जे हम कहूना कऽ हिनका सबके साथे दबा कऽ राखी दंगा फसाद हर बखत करी जे हिनका सबके हम खतम कऽ दी लेकिन हिन्दू जे छै से अपन कात मे रहैया जेकी हम एकरसबमे शामिल नहि होयब ओ मुसलमान हम ब्राह्मण या जे छी ओहिसँ भागल फिरैत रहैया लेकिन ओसब जे छै आन घड़ी करए चाहे नहि करए दुर्गापूजा के भसान मे जरूर करत छठि घाट के जाके बेर मे जरूर करै छै ईसब लए क बहुत दंगा करै छै बहुत टॉर्चर करै छै आब दोसर बात हमसब की कऽ सकै छियै ओकरा हमरासबके पास त कोनो अथी नै रहैया